जर तुमकां बरो चित्र चित्रकार जावपाक जाय जाल्यार तुमी सदांच प्रेक्टीस करपाची आपले हात आसा पळय ते सदांच चालूच दवरपाक जाय कशे ड्रॉईंग काडप कितें करप तेका कशी ऍग्जीक्यूट करप आनीक कशें एकदम तरीके सामके रियल दिसता अशें करपा खातीर तुमी तेका भरपूर प्रॅक्टीस जाय पडटली त्या खातीर तुमी खूब प्रेक्टीस करपाची तुमचे कडे कलर आसपाक जाय तशे तशे आनीक तुमकां आता सुरवात करपाक जाय तुमी कोर्स घेवपाक शकता पयशे पे करून किंवां तुमचे जे टिचर्स आसा तेमकां सांगपाक शकता तेमचे गायडन्स घेवन तुमी मुखार सरप सरपाचे आनीक तुमकां जे इंट्रस्ट आसा तेतूंत खूब आनीक इंस्ट्रस्ट घेवन खूब काम करप